वर्तमान में मेरे मनपसंदीदा जो अध्यापक है एक अनिल सर है वो एक आचार्य है इनके बारे में हमको पता चला जब मैं क्लास सेवेंथ में गया था तो मेरे एक चाचा के दोस्त थे विजय बहादुर सिंह उन्होंने बताया की यहाँ पर कोचिंग कर लो तो मैं वहाँ पे कोचिंग किया तो वहाँ पर तरह तरह के टीचर पढ़ा रहे थे वो भी पढ़ा रहे थे इसके बाद वो कोचिंग उठके कचारियाँ चला गया कचरियाँ गया तो वहाँ पर गोविन्द अनिल सुनील और जितेन्द्र सर आए और उसमें से एक सर थे अनिल सर जो कि बहुत ही प्यारे सर थे वो बहुत ही अच्छा इतिहास और और गणित पढ़ाया करते थे उनके जैसा कोई भी अध्यापक महान है मेरे लिए ऐसे वो अध्यापक की क्योंकि वो ऐसे अध्यापक थे जो की हर एक अच्छों को लेकर चलते थे जो सबसे कमजोर बच्चा था उनको भी साथ में लिया लेकर चलते थे और उनके जो पढ़ाने का तरीका था ना वो कुछ अलग बनाती थी उन्हें और मुझे पसंद भी आती थी क्योंकि वो हफ्ते में दो या तीन बार टेस्ट लिया करते थे जिससे क्या होता था कि उनका उनके साथ साथ जो बच्चों का आत्मविश्वास है उनकी जो वो जो आत्म शैली है वो भी बढ़ती है गुरु जी ये भी देख लेते थे कि कौन बच्चा कमजोर है कौन तेज है उसके साथ साथ उन लोगों को जो कमजोर लड़के थे उनको भी लेकर चलते थे और यह देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं उन्हीं गुरु की गुरुजी के साथ हमेशा पढ़ता रहूँ क्योंकि वो मेरे सबसे अच्छे और सबसे प्यारे है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे शिक्षा दी और मेरा नवोदय में निकलवाने की बहुत कोशिश की बट मैं तीन नम्बर से छट गया बट वो आज इस पद पर है कि सम्मान भी करूँगा क्योंकि वो हम लोग को पढ़ाने के साथ साथ अपने तैयारी भी किया करते थे इसलिए आज यानि दो हज़ार चौबीस में उनका सिलेक्शन हो गया लेखपाल में और वो अपने गाँव के यानी कचहरीयाँ गाँव के लेखपाल बन गए मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे सर यानि मेरे गुरु जी आज इतने बड़े मुकाम पे पहुँच गए हैं और वो हम लोगों को भी पढ़ाते है हम लोग को पुलिस की तैयारी करवाते है बहुत ही बच्चे हैं और उनको भी निकलवाने की बहुत कोशिश करते है मैं इन धन सर जी का अभी अब मेरे जो प्रिय गुरूजी है अनीश सर जी का मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करूँगा सर जी का क्योंकि ऐसे गुरु बार बार नहीं मिलते हैं